जय झूलेलाल शारीरिक व्यायाम में ऐं योग में इहो अंतर आहे त भई जेको शारीरिक व्यायाम आहे उनमें असां पंहिंजे श्वासन ते कंट्रोल न रखी सघंदा आहियूं उनमें असांजो जेके श्वास हूंदा आहिनि उहे ॾाढा तेज़ु हलंदा आहिनि ऐं मतिलबु जल्दी जल्दी हलंदा आहिनि ऐं जेको योग हूंदो आहे उन्हनि में असांखे मेन धे हूंदो आहे भई असां खे योग में भई असां पंहिंजे श्वासन ते संतुलन रखूं क़ाबू रखूं उन श्वास ते क़ाबू रखणु सिखारियो वेंदो आहे इन योग में ऐं उन जो मेन आधार ई श्वा श्वासनि खे क़ाबू में रखणु ई योग चयो वेंदो आहे त योग में ऐं शारीरिक व्यायाम में हिकु पहिरियों अंतर त इहो ई आहे कि श्वास ते असां क़ाबू न रखी सघंदा आहियूं योग में रखी सघंदा आहियूं ऐं ॿियों अंतर इहो आहे त भई जेको योगासन आहे इहो जेकी योगासन आहिनि जेकी योगासन आहिनि उनमें असां जे जेको अंदर जी बॉडी आहे असांजा अंदिरां शरीर जा अंदिरां पाट आहिनि उन ते ॾाढो असरु थींदो आहे ऐं जेको व्यायाम हूंदो आहे उहो असांखे ॿाहिरां ई ॾेखाम ॿाहिरां इ ॾेखाम में ईंदो आहे जीअं बॉडी फ्लेक्सिबिलिट थींदी आहे असांजी त उन में उहो उहो फ़र्क़ु हूंदो आहे ऐं जेको योगासन हूंदो आहे उन में असांजो शरीरु आहे जेको उहो लचीलो थींदो आहे ऐं जेको माना शारीरिक व्यायाम आहे उन में जेका असांजूं मांसपेशियूं हूंदियूं आहिनि न उन में कड़कपन अची वेंदो आहे त उहो बि हिकु फ़र्क़ु आहे ऐं जेको जेको योग शक्ती हूंदी आहे उनमें असांजी जेका पाचन शक्ती हूंदी आहे न उहा धीरे हूंदी आहे ऐं उनमें बुख असां खे घटि लॻंदी आहे त इंसानु माना घटि खाईंदो आहे उ उहो फ़र्क़ु हूंदो आहे ऐं जेको शारीरिक व्यायाम हूंदो आहे उनमें असांजी पाचन शक्ती ॾाढी तेज़ थी वेंदी आहे ऐं उन में बुख बि वधीक लॻंदी आहे त इंसानु माना पोइ वधीक खाईंदो आहे त मतिलबु शारीरिक व्यायाम में असां वधीक खाई सघंदा आहियूं ऐं योग में असांखे बुख घटि लॻंदी आहे त असां घटि खाईंदा आहियूं त इहो फरक आहे शारीरिक व्यायाम ऐं योग में इहे थोरा अंतर आहिनि जय झूलेलाल